छह अक्टूबर ॿ हज़ार सतरि अरिड़हीं मार्च उणिवीह सौ उणियासी एकटीह मेय उणिवीह सौ अठहतरि टीह अप्रैल ॿ हज़ार ॿ तेरहं जुलाए उणिवीह सौ असी